भारतीय समाज में धर्म की एक अहम ही भूमिका है सभी धर्म सही है हिन्दू धर्म अपनी जगह इसकी भूमिका है मुस्लिम धर्म है उसकी अपनी कुछ भूमिका है तो सभी धर्म अपनी अपनी एक भूमिका है अन्य धर्मों में मुझे पसंद आता है की वो उनमें बहुत ही एकता होती है और हमारे जैसे हिन्दू धर्म में है ऐसी सभी धर्मों में एकता होती है और एक नागरिक के रूप में मैं चार लोगों को कहना चाहूँगी कि सभी को किसी को किसी की धर्म का बहिष्कार नहीं करना चाहिए सबको सबका धर्म को बारे की सबके धर्म की इज्ज़त करना चाहिए क्योंकि सभी के अपने अपने धर्म हैं तो सनातन धर्म है तो सबको एक दूसरे के धर्म की इज्ज़त करना चाहिए